ایسے تو بہت سارے موضوعات ہیں جن پر ہم لکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں شک ہے کہ اگر اس موضوع پہ لکھیں گے تو شور شرابہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں مسائل ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم حال طور پہ حالی جو حالات جو چل رہے ہیں ہندوستان کے اور جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کمیونٹی کے ساتھ اگر ہم اس پہ لکھیں تو ہمیں شک ہے کہ اس پہ لکھنے کے بعد بہت ساری کاروائیاں ہو سکتی ہیں اور بہت سارے واقعات رونما ہو سکتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو حالات ہیں کہ جو جماعت در جماعت اور کہیں پہ بھی اس کو موب لنچنگ کے طور پر ان کو شکست ہونا پڑتا ہے شکار بنائے جاتے ہیں گئو ہتھیا کے ہتھیا کے نام پہ ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے تو ان تمام واقعات پر ان تمام موضوعات پر اگر ہم لکھتے ہیں تو یقیناً اور ہمیں شک بھی ہے شک بھی نہیں بلکہ یقیناً یہ ہو واقعات ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف کاروائیاں ہو سکتی ہے اور پھر ان موضوعات کو لے کر کے باتیں مختلف طرح سے بنائی جا سکتی ہیں اگر ان موضوعات کو ہم منتخب کریں اور لکھیں ہندوستان کے حالات کو دیکھ دیکھ کر کے تو وہ جو موضوعات ہوں گے جو باتیں ان میں مشتمل ہوں گی یقیناً موضوع کو پڑھنے کے بعد ہر ایک دل میں ہر ایک کے دل میں جو کہ ناپسند کرتے ہوں گے وہ ہمارے خلاف خلاف مقدمہ دائر دائر کریں گے اور پھر ان کی جو جن کے سپوٹ کرنے والے ہوں گے اس طرح نہیں کہ صرف نگیٹیوٹی ہوں گی پوزیوٹی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو پسند کریں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے تو اس کو ناپسند کریں گے لیکن اگر ہندوستان کے حالات پر گفتگو کی جائے اس کے موضوعات پر باتیں لکھی جائیں تو اس کو ناپسند کرنے والے زیادہ لوگ ہوں گے